जेना शुभ काम होइ छै तऽ शुभ काम कयल जाइ छै हमरा सभके पहिने देवता पितरके गाना गाबै छै तब ओ गाना गाबि कऽ भगवानके पूजा भेल भगवानके पूजामे प्रसाद भेल केरा मखान सभ गुड़ चीनी इसभ मिलायल जाइ छै जेना पण्डीजी बैसलाह पूजापर तऽ हुनका धोती कुर्ता गञ्जी गमछा सभ देल जाइ छै तखन पूजापर जे बैसला तऽ हुनको ओहो बैसैत छथिन तऽ हुनको धोती देल जाइ छनि लाल होय पिअर होय पहिरलाह पुरहित यजमान दुनू पहिर कऽ तब पूजा पाठ भेल होमादि भेल पूजा पाठ भेलाके बाद तखन मूड़न भेल बच्चाके तखन सभ नगर पाटन समाज सभ गीत नाद सभ गयला केश कटि गेल केश कटलाके बाद हरदि दूबि सभ राखि कऽ तखन स्नान करयला तखन भगवानके प्रणाम करयला गाँवमे जतेक बजरङ्गबली छथि ठाकुरजी छथि राधाकृष्ण छथि सभ देवता पितरकेँ प्रणाम करायल जाइ छनि बच्चाकेँ आशीर्वाद देल जाइ छै देल जाइ छनि तब उपनयन भेल उपनयन भेल तऽ ओहोमे पहिने दस समाज अयलाह पुरहित अयला सभ बैठायल दिन गुनायल शुभक दिन गुनायल डालामे दूबि हरदि दही सभ राखल गेल आङ्गनमे चौका पुरोहित भेल पुरोहित बैसला उपनयनवला बच्चा बैसल इएह भेल आय मायसभ प पड़ोसिन सभ गाना बजाना सभ कयला तऽ ई तऽ पहिला दिनके काम भऽ गेल दोसरका दिन लोक उपनयन जे बच्चाके हएत ओहो जे बच्चाके उपनयन हएत ओहो नहा खयला जो जनेउ देता सेहो नहा खयला बहुत बढ़िआँसँ अरबा अरबाइनसँ नियम निष्ठासँ ओ अपन खयला पीला तकर बाद मटिकोर दिन भोज भात गाँवमे कऽ कऽ तब तेसरका दिन उपनयनपर बैठै छथि खूब सुन्दर लागै छथिन गीतनाद पर पड़ोसिन गबै छथिन बाजा गाजा सभ चीज होइ छनि खूब सुन्दर लागै छनि जनेउ भेल भरि दिन तखन विवाह होइ छनि विवाह होइ छनि विवाह भेलाके बाद विवाह भेलाके बाद तऽ जाइ छथि शादी करय लेल शादी करै छथिन कनिआँ अबै छथिन जेहन जिनका सम्भव छनि तेहन ओकातिसँ गा गाना बजाना सभचीज कयला सर शगुन इएहसभ तरहके चलै छै इएहसभ तरहके होइ छनि आ कयला बेटीके विवाह भेल तऽ अयला दोसर गाँवसँ लड़का आयल गेल जेना चाही तेना हुनका सभचीज आय माय सभ परछि कऽ घर कयला घर कयलाके बाद हुनका घर कयलाके बाद हुनका मड़ब माड़बपर बैठायल जाइ छनि विधि व्यवहार होइ छनि अपन आय मायसभ गीत गाबै छथिन विधि व्यवहार भेलाके बाद दान भेल प्रदान भेल कोइ एहन एक आध गो जेना एहन होइ छथि आँखिसँ आँसू बेटीके विवाहमे गिरा लै छथि ओ लड़किओ गिरा लै छथि कन्यागतो गर गिरा लै छथि नहि बरदाश्त होइ छनि तऽ इएहसभ तरहक विवाह शादी भेल ओ अपन ससुराल गेला अपन बहुत बढ़िआँके माहौल रहल एतयसँ अपन गेला साजि बाजि कऽ तऽ इएहसभ तरहके होइ छै आ जेनाकि जे जकरा मरजी भेलनि तिनका अनला लऽ गेला लऽ गेला विवाह शादी करयला खूब सुन्दर लागल आय माय बहीन भेल भाय भेल दर भेल दिआद भेल जेनाकि ससुरालसँ ककरो अनलाह कहूँसँ अनलाह कहूँसँ अनलाह मायकेँ अनलाह बहीनकेँ अनलाह भतीजीकेँ अनलाह जकरा इच्छा होइ छनि तकरा अपन अनलाह आनि आनि कऽ अपन सभ तरहके बात अपन करै छथि हुनका मोन लागै छनि बढ़िआँ लागै छनि इएहसभ विवाह शादीमे कयल जाइ छै जे जे होइ छै से सभ गोटा माहौल बढ़िआँ होइ छै विवाह भेल चुमाओन माड़ब भेल लड़काके लड़कीके खूब सुन्दर माहौल रहल कतेक बढ़िआँ लागै छै जनेउओमे देखै छियै गाँवमे इलौकी मङ्गै छै बिलौकी मङ्गै छै सभचीज भोज होइ छै भात होइ छै इएहसभ तरहक बतिआन होइ छै जेहन चाही तेहन बढ़िआँ होइ छै आओर विवाह शादी भेल तऽ भेलाके बाद अपन लड़का लड़की अपन घर गेला कन्यागत अपन ओ रहला तऽ एहि सभमे तऽ जेहन चाही तेहन होबे करै छै आओर विशेष बात विवाह शादी तऽ भेलाके बाद अपन लड़का लड़की सुखी सम्पन्न घर परिवार रहल अपन रहय लगलाह तकर बाद जहिया मर्जी भेलनि तहिया अपन अयला माय लग बाप लग भेँट घाँट सभ करै छथिन करै छथिन कयलाके बाद अपन तकर बाद जा कऽ हुनको भगवान करै छथिन तऽ बाल गोपाल होइ छनि तब एनाहि कऽ कऽ सभ तरहके बात होइ छै बढ़ै छथिन तऽ परिवार बढ़ै छनि खुशी माहौल भ